बॉलीवुड का फैसन सेन्स एंड परिधान दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं बॉलीवुड के परिधान दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं और छोटे छोटे वस्त्र पहनकर हीरोइने आजकल भारतीय संस्कृति को खराब करती हैं छोटे छोटे वस्त्र पहनकर ने से भारतीय संस्कृति का नाम खराब होता है छोटे छोटे वस्त्र पहनने से समाज में अश्लीलता फैलती हैं और भारतीय नवयुवकों के मन में गंदी सोच उत्पन्न होती है और भारतीय हीरोइनों को देखकर आजकल की लड़कियाँ भी उन ट्रेंड्स को फॉलो करती हैं जिससे समाज पर बुरा असर पड़ता है मेरी सबसे फेवरेट मूवी पद्मावती थी जिसमें दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर बहुत अच्छा था दीपिका पादुकोन ने बहुत अच्छे राजपूती कपड़े पहने थे जो जो सम्मान पूर्वक थे और उस फिल्म को देखकर मैंने राजपूती पोशाक बनाने की कोशिश की थी और दीपिका पादुकोण और उनके परिधान मुझे बहुत अच्छे लगे